ایک بار مجھ سے فون میں لوک لگ گیا تھا میں اپنا ورک کر رہی تھی اور اس میں مجھ سے اچانک سے فون کا لوک لگ گیا اور میں فون کا لوک بھول چکی تھی کھولنے کے چکر میں پتہ نہیں کب کیسے لوک لگ گیا میں بہت پریشان ہو گئی تھی میں نے بہت لوگوں کو فون دکھایا اپنے بھائی کو دکھایا آس پاس کے لوگوں کو دکھایا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا میرے ابو نے مجھ پر بہت غصہ کیا اور پھر میں رونے لگی پھر اچانک سے میں اس کے سائڈ کے بٹن دبانے لگی میں نے تینوں بٹن کو ایک ساتھ دبا دیا پھر کچھ لکھا ہوا آ رہا تھا شاید وہ رپوٹ لکھا ہوا آ رہا تھا میں نے اس پہ ٹچ کر دیا اور پھر لوک ٹوٹ گیا کچھ ٹھیک سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا مجھ سے پہلی بار ایسی غلطی ہوئی تھی اور وہ بھی میں نے خود ٹھیک کر دی تھی